छोट छोट या मध्यम आकारके खेत एक किसानके बहुत प्रकारके समस्याके समाधान करऽ पड़ै छै एहि बाधमे दू कठ्ठा ओहि बाधमे डेढ़ कठ्ठा ओहि बाधमे एक बीघा जङ्गली जानबर चाहै ओ घोड़पारा हुए बानर हुए हिरण हुए ओ एहिठुनका खेतमे बहुत उपद्रव करै छै एक किसान एहि बाधमे रहताह कि ओहि बाधमे रहताह कि तेसर बाधमे रहताह कि गाय लग रहताह अगर ओकर खेत सब सम्मिलित भएके एक ठाँ होइ छै तऽ ओकरा ओ बाड़ा बनाके ओहि ठाँ निवास कऽके ओ बहुत नीक से अपन जिन्दगी काटि सकै छैथ